अच्छा तुस तां साड्डे शैह्र जम्मू बिच्च आए दे जां बड़ी शैल ऐ तुस साड्डे शैह्र त आए दे ते बड़ी खुशी ऐ मिगी अच्छा साड्डे जम्मू बिच्च ते बड़ी ज्यादा जगह् न घूमन लेई तुसें कुत्थें कुत्थें जाना तुस दस्सो माता वैश्णो जाओ बाग ए बहु जाओ बाबे आह्ली माता दे जाओ बड़ियां जगह् न तिरुपति जाओ ते सानू व्यवस्था बी अस कराई देगे गड्डी च जाना गड्डी च जाओ आटो च जाना आटो च जाओ बड़ी ज्यादा अज्जकल सुविधा चली दियां न केह्दे जाना पसंद करगे तुस जित्थें तुस आखो भैया अस अराम कन्नै पुज्जी बी जाचै ते कन्नै तकलीफ बी ना होऐ कि बच्चे बुच्चे ऐ कन्नै ते इयां फिर तुआनु पता ऐ थोह्ड़ा जेहा इ'यां होई जंदा ते जित्थें असें जाना ऐ ते आटो च जाओ तुस किन्ने बच्चे न थुआढ़े कन्नै अस ऐ कोई अस ते इ'यां बच्चे मेरे कन्नै चार पंज ऐ ते कन्नै मावें बी ऐ न कन्नै ते दस्स हां ताईं में आखेआ तुस दस्सो कुत्थें जाचै अस तां कदूं जाना तुसें अस अज्ज ही पुज्जे सवेरे ट्रेन सवेरे साड्डे आई ते अज्ज जाह्गे फिर घूमन अस तां तुसें अज्ज ही जाना ऐ हां जी अज्ज गी ते तुस तुसें गी में आटो करी दिन्नां तुस आटो च बौह्एओ ते अराम कन्नै पुज्जी जाह्गे ते पैह्ले घूमी आओ तुस बावे ते बाग ए बहु फिर तुआनु होर कुतै दस्सगे जगह् बी घूमन ताईं फिर तुस माता बैश्नो देवी जाएओ ठीक ऐ अस तुगी बी मिलने गी आह्गे अस हां जरूर आएओ की नी मेरा घर इत्थें रियासी पौंदा ई आं आएओ आएओ अच्छा ठीक ऐ जी